असांजी सिंधियुनि में जेका वॾी ॻाल्हि आहे जंहिंखे बचाइण जी ज़रूरत आहे हूअ आहे सिंधी ॿोली अॼु सिंधी ॿोली ज़िंदह रहंदी त उनजो वजू़द रहंदो न त जंहिंजी चवंदा आहिनि भाषा ऐं ॿोली ज़िंदह न आहे तंहिंजो वजूद बिल्कुलु खतमु थी वेंदो आहे त इन करे असां सभिनी खे खपे असां पंहिंजी सिंधी ॿोली सिंधी भाषा खे बचायूं जंहिंकॾहिं पाण में सिंधी ॻाल्हाईंदासीं हर कंहिं हधि गॾजंदासीं पाण में ऐं ॿारनि सां बि घर में सिंधीअ में ॻाल्हाईंदासीं नंढा वॾा जंहिंकॾहिं पाण में गॾिजी करे सभु सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा त इया त पका आहे त असांजी सिंधी ॿोली बची वेंदी जेका असांजी भारतीय ॿोलीअ आहे इनमें ई असांजी घणेई असांजी जेका संस्कृति आहे असां ॾाढी अमीर संस्कृति आहे इनमें असांजी घणेई कलाऊं आहिनि घणेई शयूं आहिनि जंहिंमें घणेई अ जेके चएजनि न हथ जो कमु आहे जेके असांजी ख़तमु थी चुकियूं आहिनि सालनि खां हाणे असां उहेई नथा बचाए सघूं पर भारतीय कलाउनि में असां अञा बि घणेई शयूं आहिनि जीअं सिंधीयत में असांजो खाधो आहे असांजो खाधो हर का ॿोली वारा पसंदि कंदा आहिनि त असां अहिड़ी कलाऊं खे अॼु बि ज़िंदह रखी करे बचा़इ सघूं था ऐं जंहिं करे असां अॼु बि घर में सिंधी खाधा खाईंदासीं या सिंधियत जे वधारे लाइ असां जेको कंदासीं त असां असांजी ॿोली असांजो वजूद ज़रूर ई बची वेंदो ऐं कुझु बि असांजी सिंधीयत खतम न थींदी ऐं अॼु जे वक्तु जी ज़रूरत इआ आए की असांखे सिंधी ॿोली बचाइणी आहे